हलो आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं मैं अपना पहले परिचय बता देती हूँ मेरा नाम रुपल जैन है और में आप की होटल राजा राम होटेल से मैंने बहुत कुछ मंगाई थी मतलब जैसे चावल हो गया रोटी हो गया सब्ज़ी हो गया खीर हो गया ये सब मैंने आप के होटेल से अर्डर की थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इस वक़्त में मतलब ये मौसम अभी का मौसम इतना ख़राब है तो मैं मैं तो बाहर नहीं जा सकी लेकिन आपकी होटेल से डेलिव्हरी ने बहुत अच्छे से मेरे घर पर आ कर डेलिव्हरी कर दिया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद जन बोलना चाहती हूँ और इतने ख़राब मौसम में आप हमारे मतलब अर्डर को मेरे घर पर पहुंचाए और हमें ख़ुशी दी तो हम उन आपका धन्यवाद देते हैं